आमच्या गांवांनी सुणे खूब आसात आनी खास करून जे पोसू नाशिल्ले जे रस्ताद भोंवता अशी सुणीं जायतीं आसात आनी तीं सुणीं केन्ना केन्ना चाबपाक येतात खास करून रातच्या वेळार किंवां तेंकां खावपाक बी मेयणा अश्या वेळार ती चाबपाक येतात आणी जेन्ना हीं सुणीं आमच्या गांवांतल्या कोणाकूय चाबतात तेन्ना आमी सगळ्यान पयली खरें म्हटल्यार आदीं पयली कितें करताले लोक झाडो घालताले पूण झाडो हो कितपत योग्य कितें खबर ना पूण आतां मेड डॉक्टर्स आसात ह्या गजाली खातीर खुबश्यो नव्यो नव्यो वखदां आयल्यात त्या खातीर आमी सगळ्यान पयली त्या मनशाक डॉक्टरा कडेन व्हरतात आनी त्या सुण्याचेर पाळत दवर दवरतात की तें सुणें रेबीस बी जाल्लें आसा कांय ना समजा रेबीस जाल्लें बी जर सुणें आसत जाल्या मागीर ताका इमिजियेट त्या प्रमाण डॉक्टराक सांगून तें इंजेक्शनां करतात त्या प्रमाण ट्रिटमेंट सुरू करता आनी सगळ्यांत पयली आमी इमिजियट हें म्हणजे सगळ्यान पयली तो घावो धुवन घेतात धुवन घेतात आनी मागीर तेका इमिजियट डॉक्टरा कडेन व्हरतात डॉक्टरा कडेन मागीर ज्या पद्दतीन तो डॉक्टर कसो ट्रिटमेंट करता त्या प्रमाणे तेका ट्रिटमेंट करपाक सुरू करता आनी खास करून जेन्ना कोणाकूय सुणें बी चाबता तेन्ना मसाल्याचे खावप किंवां चिकन खावप ह्यो गजाली चडश्या वेळार आमी टाळपाक लायता कारण सांगू नजो न्ही समजा जर रॅबिजाचो जर सुणें आसलें जाल्यार मागीर तेजे रिवर्स इफॅक्ट मनशाचेर पडपाक शकता आनी तातूंत तो मनीस मरपाकूय शकता सो सुण्याचो चाबप हें तशें वयल्या वयर फकांणाचें घेवप आसना त्या खातीर आमच्या गांवांतल्या जाणटे धरून नेण्ट्या मेरेन आमकां एक हें आशिल्ले की सुणो चाबलो की सिरियस घेवप म्हणजे ते फकांणाचेर व्हरनासतना तेका डॉक्टरा कडेन व्हरप आदले लोक आमचे झाडो घालताले पूण आतां आमी डॉक्टरा कडेन व्हरतात